کہانی کہانی بہت اچھی چیز ہے اس سے ہم لوگوں کو سیکھ ملتی ہے جیسے کہ پہلے زمانے میں ہر کوئی جیسے دادا دادی نانا نانی اور اپنے پوتا پوتی ناتی نتنی کو کہانی سناتے تھے جسے ہم لوگ کو سیکھ ملتی ہے ایک اچھی کہانی جیسے کہ میری دادی کہانی سناتی تھی ہم لوگ اوں کو اور ہم لوگ کی امی بھی ہم لوگ کو کہانی سناتی تھی اچھی سی کہانی سناتی تھی جس سے ہم لوگ کو ایک سیکھ ملتی ہے کہانی بہت اچھی چیز ہے جو ہر کوئی سناتا ہے پیڑھی در پیڑھی اس کو اپنے نسلوں میں ہر ممی پاپا بھائی بہن جو سب کو ہمارے بڑے دادا دادی کہانی سکھاتے ہیں سناتے ہیں جس سے ہم کو سیکھ ملتی ہے کہ کہانی ایسی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ اچھے سے اس کو استعمال کرتے ہم لوگ کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے کیسے انسان ہوا کرتے تھے پہلے زمانے میں اسی حساب سے ہم لوگ کو اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے ہم لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایسے ایسے انسان ہوا کرتے تھے پہلے زمانے میں اور آپ کے زمانے میں اتنا ہے کیسے کیسے بدلاؤ آیا ہے وہ کہانی سے ہم لوگ سیکھتے ہیں ہمارے دادا دادی ہم لوگ کو بیٹھا کر ایک اچھی کہانی سناتے تھے جس سے ہم لوگ اپنے زندگی میں بدلاؤ لاتے تھے کہ ایسے انسان ہے اسی حساب سے ہم لوگ اپنا